होस्पिटल के लिए बहुत ही दिक़्क़त करना पड़ता है रोड सही नहीं है सरकारी होस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं बहुत सारी दिक़्क़त करनी पड़ती है एम्बुलेंस की कोई भी सुविधा नहीं है रोड का लिए बहुत दिक़्क़त करना पड़ता है सर सरकार को होस्पिटल बनवाना चाहिए रोड सही करवाना चाहिए बिजली नहीं रहता हैं हम लोग के घर बिजली के लिए बहुत दिक़्क़त करना पड़ता है होस्पिटल में जाओ तो मालूम पड़ता है यह डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर नहीं है बहुत सारी दिक़्क़त करनी पड़ती है होस्पिटल में बहुत लम्बी लम्बी कतार लगाना पड़ता है वहाँ जाने के बाद दवाई का यह नहीं रहता है दवाई नहीं मिलती है टाइम पर सरकारी सरकार को तो होस्पिटल का करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा होस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत दिक़्क़त करनी पड़ती है जाँच ऊच के लिए भी बहुत दिक़्क़त करनी पड़ती है जाँच ऊंच करने मसीन उसीन भी सही नहीं रहती है मसीन रही तो मालूम पड़ता है कि यह ख़राब है वह ख़राब है कुछ भी नहीं होता है सरकार को यह सब पर ध्यान देना चाहिए